हलौ ओला मां नवजीवन सोसाईटी चेंबूर मां मनोज तलरेजा थो ॻाल्हायां मूंखां मूंखे सुभाणे अ चोथीं दिसम्बर जे लाइ चेंबूर खां इंटरनेशनल एअरपोर्ट ताईं ओला बुक करिणी आहे असांजो सुभाणे सुबुह जो साढी ॾहें जो फ्लाईट आहे जंहिं लाइ असांखे सुबुह जो साढी सतें एअरपोर्ट पहुचणो आहे ऐं चेंबूर खां एअरपोर्ट हिकु कलाकु पहुचण में लॻी वेंदो हिन करे गाॾी सुबुह जो साढी छ्हें ताईं कीअं बी करे मोकिलींदा असां पाण में पंज ॼणा आहियूं ऐं असांसां सामानु बि तमामु घणोई आहे इन करे असांखे वॾी गाॾी मोकिलींदा महिरबानी करे गाॾी साफ़ु सुठी ऐं कम्फर्टेबल हुजे ऐं ऐ सी बि चालू हुजे इहा पक कयो त ड्राईवर टाइम ते पहुची वञे